हैलो नमस्कार सर मुझे अमृतसर से दिल्ली का टिकट चाहिए था अवलेबल हो पाएगा गाड़ी का गाड़ी का नाम है नर्मदा एक्स्प्रेस और संख्या है सर शून्य एक सात आठ नौ नौ मेरा नाम चयन तिवारी है उम्र तीस साल जी जी सर एस टू में कर दीजिए सर

सर विंडो सीट अबलेबल है जी सर सर इसमें दूसरे किसी बोगी में कोई सीट अवलेबल है जैसे कि फर्स्ट क्लास ए सी या सेकेंड क्लास ए सी में

जी सर इनमें मुझे अच्छा सुविधायें मिलेगी

जी सर मैं कितने टाइम पहले तक इसे कैंसिल करवा सकता हूँ आप बात सकते हैं अच्छा अच्छा ठीक है सर मेरा फंड रिफ़ंड हो जाएगा सर मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा ठीक है सर जी धन्यवाद जी सर कोई जानकारी नहीं थैंक यू सर